राधे राधे हून मिगी जियां इक सवाल आए दा ऐ कि साढ़े इत्थें अस्पतालें दी सानूं केह् केह् सुविधाएं न ते में थोआनू दस्सना चाह्न्नी आं कि साढ़े इत्थें जेह्ड़े अस्पताल न उंदियां सानूं बड़ियां जादा सानूं सुविधां थ्होई जंदियां साढ़े जेह्ड़ा सांबा अस्पताल ऐ ओह् साढ़े बड़ा लाग्गे ऐ ताकि जियां बी कोई बमार होंदा ते अस बड़े सौक्खे तरीके कन्नै अस्पताल चली जन्ने ते उत्थुआं दा जेह्ड़ा डाक्टरें दा स्टाफ ऐ ओह् बड़ा गै इ'यां शैल ऐ साढ़े कन्नै बड़े शैल करियै साढ़े कन्नै साढ़े सारे कम्में गी साढ़ी मदद करदा जे कोई बमार होऐ ते उत्थें जेह्ड़े डाक्टर होंदे ओह् बड़े शैल तरीके कन्नै साढ़ी देखभाल करदे सानूं जेह्ड़ी बी कश्ट होआ दा होंदा उस कश्ट गी ठीक करने गी साढ़ी मदद करदे हून जियां मोदी जी साढ़े इद्धर आए दे हे जम्मू च ते उ'नें इत्थें एम्स दा कम्म लोआया हून एह् जेह्ड़ा एम्स ऐ एह्दे बनने कन्नै बी साढ़े जेह्ड़ियां बड़ियां सारियां बमारियां साढ़े जेह्ड़े कश्ट हे जां साढ़ियां जेह्ड़ियां प्रा प्राब्लमां हियां ओह् ठीक होई जानियां क्योंकि जिसलै कोई मता बमार होई जंदा हा ते उसी सांबे दा जम्मू रैफर करी ओड़दे हे ते जम्मू जाने दा बड़ा टैम लगदा ते बड़ा ट्रैफिक बगैरा होंदा जेह्दी बजह् कन्नै कदें कदार टैमां सिर नेईं पुज्जी सकदे् ते जेह्ड़ा मरीज़ होंदा हा ओह्दे कन्नै कुछ मती अनहोनी होई जंदी ही ते जियां हून एह् एम्स बनी जाह्ग ते साढ़ा जेह्ड़ा समें ऐ एह् बड़ा बची जाना क्योंकि एम्स जेह्ड़ा इकदम स्हेई जगह् पर खु'ल्ला दा उत्थें पुज्जने गी मती टाईम बी नी लग्गना ते उत्थें जेह्ड़ा स्टॉफ आना ओह् बड़ा जादा ऐक्सपिरिंसड स्टॉफ होना ते पढ़े लिखे दा होना बड़ा जादा कम्म काज़ी स्टॉफ होना ते ओह् ना ओह् बी साढ़ी बड़ी मदद करन गे जेह्दी बज़ह् कन्नै जेह्ड़े साढ़े बौह्त सी बमारियां जियां कदें साढ़े जम्मू च जेह्ड़ा कैंसर बगैरा एह्दा ट्रीटमैंट जेह्ड़ा इक्कै अस्पताल होंदा हा क्कै अस्पताल होंदा हा बत्रा ते हून एह्दा बी ट्रीटमैंट बगैरा जेह्ड़ा एम्स अस्पताल च होन लगी पौना जेह्दी बज़ह् कन्नै साढ़ा बत्रा जाने दा जेह्ड़ा टाइम ओह् बची जा करना ते मिगी ते लगदा कि एह् थोह्ड़ा सस्ता ही होना क्योंकि गौरमैंट अस्पताल होना ते एह्दे इन्ने पैसे बी साढ़े नेईं लग्गा करने ते इन्ने इन्ना मैंह्गा बी ते नेईं होग ते जिसलै जियां जियां करोना आए दा हा अदूं बी साढ़े इद्धरा दे डाक्टरें साढ़ियां बड़ियां मददां कीतियां सानूं टीके लाओ कोविड कोला बचने ताईं ते साढ़ी बड़ी मदद कीती जेह्ड़ा कोई बमार होंदा हा उसी सानिटाईज़र बगैरा दिंदे हे उसी गल्वस मास्क एह् सब दिंदे हे चाहे ओह् पैहे कन्नै लैंदे हे इ'यां फ्री देई ओड़दे हे कदें कदें फ्री च देई ओड़दे हे मती बारी फ्री च देई ओड़दे हे फ्ही सैनिटाईज़र बदैरा दिंदे हे ते सानूं दवाईयां दिंदे हे सानूं टीके टीके टाके लांदे हे ताकि सानूं करोना जेह्ड़ा ऐ नेईं होऐ ते जे कोई करोना इनफैक्टिड होई जंदा हा ते फिर उसी आइसोलेशन च पाई ओड़दे हे ओह्दी उत्थें आइसोलेशन च ओह्दी देखभाल करदे हे उसी बक्खरा रुट्टी पानी सब दिंदे हे ते हां एह् बी अ'ऊं आक्खना चाह्न्नीं कि पैह्लें जेह्ड़ी साढ़ी मैडिकल दियां सीटस हियां एह् इन्नियां साढ़े जम्मू च निही इन्नियां नेईं होंदियां हां पर जदूआं दे मोदी जी आए दे न अदूआं दा बड़ा जादा बढ़ोतरी होई गेदी बड़े जादा मैडिकल मैडिकल स्कीमां आई गेदियां जेह्दे कन्नै अस अपना ट्रीटमैंट लेई सकने जियां इक स्कीम ऐ मोदी जी दी जेह्दे कन्नै अस इक साल दे अंदर अट्ठ लक्ख तकर दा फ्री ईलाज़ कराई सकने अट्ठ निं पंज लक्ख रपेऽ दा फ्री ईलाज़ कराई सकने ओह्दे कन्नै बी बड़ियां मददां होआ दियां ओह् हर इक सरकारी जां प्राईवेट हर अस्पताल च ओह् कार्ड लग्गी जंदा जेह्दे बजह् कन्नै जे कोई गरीब होऐ ते ओह्दे बी पैसे बची जंदे क्योंकि ओह्दा खर्चा मोदी जी चुक्की ओड़दे होर बी होर बी बड़ियां मतियां स्कीमां आई दियां न इ'यां गै जेह्ड़ा साढ़ियां मैडिकल दियां फैस्लीटियां हियां पैह्लें कोला बड़ियां जादा बधी गेदियां न क्योंकि पैह्लें घट्ट हियां ते हून बड़ियां जादा बधी गेदियां जदूआं दा एम्स दा कम्म लग्गे दा अदूआं दा बी बड़ा साढ़ै इत्थें बढ़ोतरी होई दी ऐ मैडिकल स्टॉफ दी क्योंकि हून मते कोला मते लोक जेह्ड़े हैन मैडिकल फील्ड च जा दे मैडिकल दियां ट्रेनिंगां लै दे कोई बी फार्मेसी करा दा कोई नीट क्लीयर करियै डाक्टर बना दा जेह्दी बज़ह् कन्नै जेह्ड़े साढ़े इद्धरै दे डाक्टर बगैरा न ओह् बी बधा दे जेह्दी बज़ह् कन्नै साढ़े जम्मू जियां साढ़े जे ऐंड के बिच्च जिन्ने बी डाक्टरें दी कमी ही पैह्लें ओह् पूरी होआ दी